दानि जुगावथ' हाबा खेराइ माबा माबि बिराथ जायो नालाय हाबाफोरावबो दा फार्सेनिफ्राय नायनो फैनायनिफ्रायनो संनाय खावनाय साहा फुदुंनाय जानाय लोंनायनिल' सिगां जायो नालाय बेखायनो न'फोराव नों सानै साथामफोरनिखौलाय ओरैनो हारसिंनो हागौ ओमफ्राय हाबा खेराइफोराव हाबाफोराव सोरनिबा कारजो मरा खामफोराव संनायफोर मिथिंफोराव बा फुजाफोराव संनो लिंबा जेनेबा मानसि बुरजाबाथाय हारसिंथ' हाखाया नालाय लोगोफोरजों सङो ओरैनो एवफ्राम एवफ्राम एवखां सावखां दोननानै दै गुदुंफोरखौ फुदुंखाना दोनबाय थाब मोननायनिबा दै गुदुं दै गुदुंखौ फुदुंनानै फाजाफोर जेनेबा आलुफोर मटरफोर दावफोर बेदरफोरखौ एवफ्रामनानै लाग्रोबाय मस्ला मस्लि बिदिनो थाब मोननोबा आरो थाब मोननोबा दै गुदुंखौ फुदुंनानै दोनग्रोबाय दै गुदुं एसे एवफ्रामनानै दै गुदुंखौ जब्ब' होबानो बारा गोबाव नांलाया दसेनो मोनो ओंख्रि फाजाफोरा जमा जमा दानाथ' दाबादि दानि जुगावथ' ह'टेलफोरावबो संनो खावनो लेङो जोंथ' ह'टेलाव थाङा नालाय न'नि जों न'खौनो नागारलांनो हाया न'आव जोंना एसे एनै साब्रै साबानिल'सो नालाय दसेनो मोनो आजिखालि गेस दं बनखौनो बाहायला दै गुदुं फुदुंखाबाय एवखां सावखां एवब्रबनानै दै गुदुंखौ जब्र' होबाय मस्ला मस्लि होबाय दसे गोदौ होबानो थाबनो मोनबाय आरो आंबा न'आव संस्लाबनो हायाबाथाय खाथिनि मानसिफोरखौसो लेंहरो हाबा खेराइ जाबा माबा माबि जाबाथाय गावदोनफोर एकदमबारे मिथिंफोर माबा सोरबा सोरबा मानिबा मिथिंफोर जाफैलाबायो ना दसे दसेनो बेफोराव खाथि निजिनो हारसिं हास्लाबाबा खाथिनि मानसिफोरखौनो लेंहरब्रबनानै रंगिना बिमाखौ लिंहरो आङो रंगिना बिमायाबो हारसिं फैबावलायाब्रा गावसिनावबो थाङा र' आं मालाबा संनाय खावनाय एकदम बिदिनो एलबार्ट बिमाखौबो लिंहरो एलबार्ट बिमायाबो फैया हारसिं बेसेबा संनांगौ आङो मिथिं जानाय माबा जानायफोराव न'आव आलासि उलासि फैबा मालाबा मालाबाथ' न' जायगा गैलायै आलासि फैयो बेफ्रावनो साहा फुदुंनाय संनाय खावनाय हारसिंनो बेसेबा बुरजा जगार लानांगौ फारसेनिफ्राय संनांगौ अर ब्लाउ ब्लाउ होनानै संबा दसेनो मोनो आरो ओंखाम ओंख्रिफोरालाय संनाय खावनायजों संनो रोंनायजोंसो संनाव खावनायफोरा गोथाव जायो ना आरो थाबबो मोनो थाब मोननायनि थाब मोननायनि आइदियाफोरबो दङ आरो संनो रोंबालाय जगार थाखाबा हारसिंनो दसेनो सिमआ मोनो संनो हायो जगार लोगोरियासो जगार लाबाथाय दै गुदुं माबा माबिफोरखौ फुदुंग्रोनानै लानांगौ जगार लाग्रोनांगौ एसेबां मानसि बुरजा फैबाबो हारसिं हायो आरो बिदिबाथाय खाना जानाय जानाय लोंनायफोरावथ' बिदिनो ज'मा ज'मा जानाय लोंनायसो नालाय ज'मा ज'मा थांनाय ज'मा ज'मा फैनाय ज'मा ज'मा माल बुस्थु लाना थांनाय ओंखाम ओंख्रि संनाय फाजा एवनाय बेफोर गासिबो ज'मा ज'मा मावखायो नालाय दै रोगानाय जाखांबाय लोंखांबाय मोसाबाय मावखुं मावबाय सुखांबाय गासिबो ज'मा फैबाय आरो बैसागोफोरावबो फाजा फुजा एवबाय एवनानै गासिखौबो ज'मा जाबाय लोंबाय रंजानाय मोसानो थांबाय गावबा गावनि न' मोनाबाय गावबा गावनि न' न'फोराव थांबाय संबाय खावबाय जाबाय बिदिनो आरो गाव गावबा गावनि न'फोरखौबो एसे नायनांगौ नालाय संनाय खावनायफोराथ' बिदिनो न'खराव मानसि थाखानांगौ आरो मानसि नों संग्रा मानसि बेलेगाव थांबा न'खराव मानसि थाबाथाय मानसिखौ खोन्थालांनांगौ ओरै थोरै सं माबा सं होननानै ओंख्रिफोरखौ ज'गार होलांनांगौ थाव संख्रि बानलु ज'गार होलांनांगौ ओमफ्राय बे मानसिया संनानै दोनगोन आरो बिखुनजोआनो जा बिजावजालिआनो जा बिबोनांआनो जा बिनानावआनो जा गासिखौबो ज'मा लोगो नांनानै थिननांगौ फोरोंनांगौ बेखिनियानो आरो